जोंनि जायगा एबा हालामाव फुटबल खौ जों बांसिन नुनो मोनो मानोना बे फुटबल खौ जों बे हालामाव बांसिनै गोसो होनायखौ नुनो मोनो बिदिनो जेनेबा दासो सोलिफुबाय थानाय थागासिनो दं दुरान्द काप बेबो जोंनि क'क्राझार साय स्टेडियाम आव जानो जागोन बे खेलायावबो जोंनि बड'लेण्ड एफसि टिम आ बाहागो लागोन आरो बुंनो थाङोबा जोंनि जोंनि बे जोंनि हालामाव बांसिन बे फुटबल खौनो फुटबल गेमखौ बांसिन मोजां मोनो बा बांसिन बयबो पाब्लिग फ्रा अनसायो आरो बेहाय बैसो हिसाबै सानोब्ला मोनफ्रोमबो एज नि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंआनो बे फुटबल खौ गोसो होयो बोराय बुरैफ्रानो माने नायनायनि बेलायावबो जोंनि बे बोराय बुरै जेनेबा बोरायफोर मानसिफ्रानो जोंनि एरिया याव लोब लोब बयबो नायनो थाङो जोंनि जेनेबा जा जोंनि एरिया याव जानाय समावबो माने जोंनि स बुंनो थाङोबा जोंनि साफ्रोमबो मानसियानो बे फुटबल खौ जोंनि जायगायाव मोजां मोनो आरो बे खेलायावबो जों बयबो मानसियानो बयबो थाखोनि मानसियानो बाहागो लायो आरो जोंनि बर' जोंनि हालामाव नत अनलि फुटबल ल' नङा गासैबो गेम नि मादावनो गेम फोरखौ बांसिन गोसो होयो आरो जोंनि मानसिफोरा बांसिन खेला धुलाखौ गोसो होयो जोंनि हालामाव बेफोरबादि फुटबल बा माबा मोनसे जिखुनु जाया गेमाव गेम जोंनो लोब्बा थानाय आरो बेफोरबादि गेम नि थाखायनो जोंनि हा जोंनि हालामाव गोजौनिफ्राय गोजौ लेबेल आव गेलेगिरि दंसै गोजौ लेबेल सिम मोजां मोजां राफोद मोजां मोजां प्लेयार फोर दंसै स्तेत निफ्राय लानानै डिस्रिक्ट डिस्रिक्ट निफ्राय लानानै स्तेत स्तेत निफ्राय लानानै सेन्ट्रेल सिम बा इन्टारनेसनेल बेफोरबायदि जोंनि बर' हारियावबो मोजां मोजां प्लेयार नुनो मोनो दानि जोंनि समावहाय बुंनो थाङोब्ला एग्जाम्पोल हिसाबै फुटबलार जोंहा दङ हलिचरन नार्जारी दुर्गा बर' बा अपुर्ना नार्जारी बावरिंदाव बड'मोन बेसोरो जोंनि हा एरिया जोंनि डिस्ट्रिक्ट नि जोंनि डिस्ट्रिक्ट नि बा जोंनि ओनसोलनिनो आरो मोनसे जोंनि बे माने आसामनि थागिबियानो आरो बेफोरबायदि जोंनि जोंनि बे जोंनि हालामाव मोजां मोजां प्लेयार फोर गोजौ लेबेल सिम दंसै बे जोंनि हालामाव बुंनो थाङोब्ला साफ्रोमबो उन्दैनिफ्राय उन्दै थाखोनिफ्राय देरफुनाय बा गोजौ लेबेल सिम बा एसे बैसो जानाय गासैबो सुबुंनि गासैबो थाखोनि मानसिफ्रानो जोंनि जोंनि जोंनि हालामाव स्पर्त्स खौ बा खेला धुलाखौ जोबोद गोसो होयो बुंनो थाङोबा जोंनि हालामाव फुटबल फोर मेच तुर्नामेन्ट फोर जायोबा जोंनि साफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफ्रा लोब लोब नायफैयो आरो फुरा फ्लेयार फोरखौनो इनकारेज खालामो बेखौ नायोब्ला जोंनि जोंनि हालामाव स्पर्ट्स नि मोनसे मोजां मोन्नायखौ जोङो बुंनो हायो आरो गोजौनिफ्राय गोजौ लेबेल सिम जोंनि बे थाखोनिफ्राय जोंनि बे जायगानि बा हालामनिफ्राय मोजां मोजां गेलेगिरि बा मोजां मोजां प्लेयार दंसै बेखौ बुंनो हायो जोबथारनायाव बेनो जोंनि साफ्रोमबो थाखोनि मानसिफ्रा बा जोंनि हालामनि मानसिफ्रा खेला धुलानि सोमोन्दै मोजां गोसो होयो बा मोजां नोजोर होयो बेनिखायनो जोंनि हालामनिफ्राय मोजां मोजां मानसिफोर प्लेयार फोर नुजायो आंनि सान्दांथियाव बेनो आरो बेखौनो मोन्दांहरो